बीस हज़ार एक सौ बीस तीस हज़ार चार सौ अस्सी चालीस हज़ार पाँच सौ पचास साठ हज़ार नौ सौ बीस अस्सी हज़ार एक सौ बी